जी भई जी मां हेॾो ॻाल्हायां थी अलीगंज हितां और तव्हांखे तव्हांखे ख तव्हांखे कमु करण जे लाइ कोई खपे पियो जी जी असां अलीगंज अलीगंज में रहू था पिया जी जी जी

जी ठीकु ठीकु हा हा त छा छा तव्हांजे कराइणो पवंदो कमु अच्छा त मां घणे बजे सुबुह जो ॾहे बजे अचांव और शाम जो अठे नवे ताईं तव्हांजे मतिलबु हूंदव टाइमिंग अच्छा और सै जी पैसा हा उओ ई पैसा तव्हां ॿुधायो कि घणा ॾींदव भाई सॼो ॾींहुं सुबुह जो यारहें या ॾहें मां अचांव थी पेई और शाम जो अठे नवे ताईं मां वञाव थी पेई त भाई तव्हां हा हा वरी तव्हांजे ॿार जे भाई शेवा थोरी बहुत त रहंदव ई रहंदव अच्छा ठीकु आहे अच्छा और कुझु कमु त न बसि इयो ई रोटी जो अथव और सॼे ॾींहं जी मतिलबु न ठीकु आहे मां अच्छा तव्हां महीने में ॾींदव

अच्छा आहे त उहो बि सही लेकिनि भाई केॾहिं महिल हा हा उहो मां समुझा थी पेई

न भाई विच में केॾी महिल ज़रूरत पवंदी आहे न त हुन हिसाब सां लॻंदो आहे न कि भाई हेॾो बि मदद मिली वञे त इनकरे लॻे थो कि भाई हफ़्ते में बि मिली वञे त हा अच्छा हा उहो त सही ॻाल्हि आहे असां हिकु ॿिए जो माण्हू समुझणो आहे उहो त मां समुझा थी ठीकु आहे महीने जे हिसाबु सां तव्हां आहिनि त अच्छा मां काथे ॿीं जॻह ते बि कयो हुओ पर उते थोरो तव्हां चयो था छह हज़ार हुते भाई थोरो वधी करे मिलंदो हुओ पर ॾिसी वठिजो भाई अगरि कोई हुजेव त भाई अच्छा न न उहो त तव्हां बि पंहिंजी जॻह ते सही आहियो भाई ठीकु आहे मां हा हा मां आधार काड चयो या पैन काड चयो मां उहो त ॾेई रखंदीमांव हा हा हा हा समुझा थी पेई मां

जी जी मां बि पंहिंजे घोट खां पुछा कि भाई टाइमिंग इहा आहे और भाई सैलरी बि ॾियनि था पिया त हुन हिसाब सां जीअं इहे चवंदा त पोइ मां ॿुधायांव थी पेई तव्हांखे इहा न आहे हा ठीकु ठीकु ठीकु और और कोई त घर में न रहंदो अथव ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे हरि ओम